ہم اپنی زندگی میں کسی بھی اچھی تقریب کا آغاز تو پہلے اُوپر والے کے ڈھنگ سے کرتے ہیں باقی اپنے دِل میں یہ تک رکھتے کہ اِس تقریب کو ہم انجام تک پہنچائیں گے اچھے طور طریقے سے اِس کا تقریب کی شروعات کریں گے اور اُس کو آخر تک اچھے طریقے سے ہم آخر تک اُس کو پہونچے